मैं अपने आवाज की थकान और उसकी कर्कशता को दूर करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए तीन बार ओम का उच्चारण करती हूँ जिससे पहली बार हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें ओ शब्द की जो ध्वनि रहती है वो पिचहत्तर प्रतिशत होती है और म शब्द की पचीस प्रतिशत होती है फिर जब सेकेंड टाइम हम ओम बोलते हैं तो ओ और म ये इनका दोनों का जो संतुलन होता है वो पचास पचास प्रतिशत तक का होता है जब तीसरी बार फिर ओम का उच्चारण करते हैं या ओम का नाद किया जाता है तो उसमें ओ शब्द पचीस प्रतिशत होता है और म का उच्चारण जो होता है वो पचहत्तर प्रतिशत तक होता है और इस तकनीक से थकान को भी उतारा जा सकता है आवाज में जो कर्कशता होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है रही बात आवाज की सुरक्षा की तो उसके लिए लौंग का गुनगुना पानी पीना या लौंग को चूसना या ज़्यादा फायदेमंद होता है